हमको घरमे हमारा घरमे यही गीत पसन्द पड़य छै अच्छा लागय छै बेटा बेटीके जेना एक सामान केनाइ छै इसीलिए ई गीत हमरा अरके ई गीत पसन्द पड़य छै जे बेटा बेटीमे की फर्क छै बेटाके पढ़ाबय लए चाहय छै बेटीके पढ़ाबयके लिये नहि चाहय छै अइ खातिर छै जे बेटाके शादी करयके लिये छै जे बहुत खुशी मनबय छै बेटीके शादी लिये मतलब सोचय पड़य छै बहुत बार सिर झुकबय पड़य छै बेटीके शादी छियै तऽ अइ लिये हमरा अरके गीत ई पसन्द छै जे बेटा बेटीमे कोनो फर्क नहि रहना चाही कोनो भेदभाव नहि रहना चाही हमरा अरके घरमे पसन्द पड़य छै गीत हमरा अरके गाँव समाजमे गाबय छै ई गीत तऽ अइ लिये हमरा अरके गीत गाबय छियै बियाहो शादीमे ई गीत होइ छै तऽ गाबलियै आरो समाजमे छै हर चीजके लोगके जरूरी समय समयपर हर चीजके जरूरी लागि जाइ छै तऽ समय समयपर जखनी जकर समय छै तखनी तकर समय होइ छै तऽ इएह सब छै जे हमरा अरके अपना देशमे विकास होइ छै जीवन बीतय छै जेना आदमी कए दन समयपर हर चीज करयके लिये तैयार होइ छै एहनी हर चीजके समय होइ छै गाना गाबयके कोनो बात विचार करयके अपना टाइम होइ छै हर चीजके अपना टाइमसँ हर काम होना चाही हर कामके टाइम होइ छै